हेलो की यौ कंडक्टर साहब गाड़ी आर लगबैमे बहुत दिक्कत होइत छै स्टैंड आर नहि छै यौ तऽ को यौ तऽ कोनो ब्यबस्था करबाके चाही ने आ अहाँ सब प्रआस करतिए ने आगू ब्यबस्था करबाके लेल तऽ ऊपर आदमी से बतैयौ स्टैंड आरके ब्यबस्था होइके चाही रोड रोड पर गाड़ी लगाके कतेक देर रुकबै तब तऽ हमरो सबके गाड़ी जाम भऽ जेतै ने रोड पर बनतै हँ तऽ सरकारक काम छै धीरे धीरे होइत छै हँ हँ ओहि लेल तऽ हँ हँ से तऽ होइते छै धीरे धीरे काम करैत छै की हँ ठीक यऽ

तऽ प्रआस लगाबू हँ हँ ठीके छै हँ हँ ई तऽ होइते छै सरकारकऽ काम जल्दी नहि ने सुनैत छै दिक दिक्कत उठबैयेके